हॅलो कोण उलयता हय हय हय तुमी खंयच्यान उलयतात हां सांगात कितें आशिल्लें

आं पळय आतां कामता मिरसांग चवदाशी रुपया किलो जालां हय तुमकां कितले किलो जायी हां सात आठ किलो बी घेता जाल्यार बाय तुका हांव किल्लाचेर शंबर रुपया कमी करपाक शकता पळय ती करपाक आमकां म्हण इतली सामकी त्रास पडटात ती काडप कामतान वचून तेजी सगळी यें करप तेका तेकारून माकोड लागू जायना खेतें कोण उंदीर लागू जायना यें सगळी पळोवून कामत राखपा पसून खूब त्रास गो बाय तेका तेका लागून तें आमकां कितले पयशा ते इतलें परवडना म्हण तितले म्हारग दवरच्योच पडटा ना जाल्यार आमकांय कांय मेळना हय तेका लागून बाय तुका हांव कितें करतां चवदाशी सांगलेली न्ही हांवे तुका हांव तेराश्याक दिता तुमका हय आठ कील घेत जाल्यार हांव तेराश्याक किलो करून दितां तुमका हांव ना ना ना बाय बाराश्याक कश्शे पळय म्हजे कडेन कितलीं जाणां हा तेराश्याची गिरायक तुम् तेराश्याक पळय आठ कील जाय जाल्यार तुमकां हांव तेराश्याक दिता कोण दिनात चवदाश्या सकयल कोणूच दिनात हां चल बाराशे पन्नास बाराशे बाराशे पन्नास धरात तुमका चल आनी आनी तुमगेलें कांय नाका केन्ना येता तुमी आं तें बाय बसी बी ते कंडक्टर पयशी बी घेता ते मागीर पयशे तुमी तेका फारीक केल्यार जालें

बरें बरें धाडटा आनी हांव म्हागे चेडवा तुमकां म्हागेलो चेडवा नंबर दितां तुमका तेजेर जी पे करा तुमी म्हाका आं बरें तर बरें